हल्लो जी जी जी मां हा मां तव्हांजे शॉप जो ॾाढो नालो ॿुधो हुयो त तव्हां वटि कंपिनीनि जा सुठा सुठा शूज़ मिलिदा आहिनि त मूंखे पंहिंजे पेरनि में थोरी सी दिक़तु आहे त तव्हां वटि छा सॉफ़्ट वारी कोई शूज़ वगै़रह मिली वेंदो त मुंहिंजे पेरनि में दिक़तु नथे मां त हूअं अक्सरु बाटा वारो ई वठंदी आहियां हीअ त मां छा तव्हांजो नालो ॿुधो त मां तव्हांजी शॉप तां बि हिकु वठण थी चाहियां पई की ॾिसां कीअं आहे इन जी खैर तव्हांजी उनमें शूज़ वगै़रह जी असांजी जी जी जी जी मूंखे अजु मां हली न सघंदी आहियां मूंखे थोरी दिक़तु आहे त मां ऑनलाइन ई चाहियां थी त तव्हां मुखे हिकु ॿ शूज़ जी थोरो सैम्प्ल ऐं पंजो नम्बर मोकिले छॾियो जी जी जी जी जी ठीकु आहे उन ते प्राईस वगै़रह सभु लिखी छॾिजो जी ठीकु आहे ओके